जब भी हमारे यहाँ शादी समारोह होता था उसमें डांस करने के लिए बहुत सारी महिलाऍं करती थी लड़कियाँ करती थी बच्चे करते थे हमारा भी बहुत मन होता था कि हम भी डांस करें लेकिन हमारे घरवाले एक दम बिल्कुल ख़िलाफ़ थे उन की नज़र में तो गाना सुनना गुनाह था डांस करने की ताे बात ही छोड़ दीजिए जब इस्कूल में फंक्शन होता था तो हम लेते थे लेकिन हम किसी को बताते नहीं थे कि हम ने शादी में फंक्शन लिया है बचपन से ही हमारी बहुत इच्छा रहती थी कि हम डांस करें भरतनाट्यम करें और सारे जो ठुमरी उमरी होती है सब हम को आ जाए हम बहुत ध्यान से रेडियो वग़ैरह देखते थे टी वी भी देखते थे उतनी टी वी होता नहीं था तब भी हम लोग टी वी देख लेते थे इधर उधर कर के पड़ोसियो के घर चले जाते थे छोटे थे तो लेकिन हमें इजाज़त नहीं थी कि हम ठुमके ले के लिए पैर भी उठा सकें फिर भी हम चोरी चुपके घर में अपना चालू कर के रेडियो सुनते थे लेकिन घर के मेंबर अगर देख जाते थे तो वो रोडी रेडियो छिपा कर रख देते थे शुरू शुरू में हमें लगा कि लगता है हम कभी भी डांस नहीं कर पाएंगे लोगों को देखते थे तो हमें इच्छा होती थी कि हम भी औरों की तरह डांस करें हमारी फ्रेंड थी वो बहुत अच्छा डांस करती थी शरीर से वज़न भी वज़न थी इसका इतना वज़न था कि वो डांस करने के लिए लायक भी नहीं थी लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा डांस करती थी मेरा भी बहुत मन होता था डांस करने के लिए लेकिन हम कर नही पाते थे केवल परिवार के लिए हम सोचते थे कि काश हम भी ऐसा ही डांस करें लेकिन एक समय आया जब हम इलेवेन्थ क्लास में पढ़ने गए तब वहाँ पर डांस पार्टीसिपेट हो रहा था हम ने फ्रेंड से बात की कि हम भी डांस करना चाहते हैं तो हमें सारी फ्रेंड ने हमें मेरा मनोबल बढ़ाया कहा आप भी तो कर तुम भी तो कर सकती हो तो मैंने कहा ठीक है उस दिन फेवरवेल पार्टी थी फेवरवेल पार्टी थी विदाई की तो उसमें हम ने डांस किया था उस दिन जब हम डांस कर रहे थे तो मेरा इतना मनोबल बढ़ा कि हम भी कर सकते हैं अगर घरवाले मना कर रहें हैं लेकिन फिर भी अगर जम मेरा मन है सीखने का मुझ में आज इच्छा है सीखने की तो हम कुछ भी सीख सकते हैं तब हम ने डांस किया तब से मेरी इच्छा बढ़ी और हम ने डांस करना शुरू किया आज हम अच्छे से अच्छा डांस कर लेते हैं चाहे जो भी डांस हो हम अच्छे से कर लेते हैं